बुक्कां पढ़नां मिगी बड़ा अच्छा लगदा मिगी बुक्कां पढ़ना बड़ा पसंद ऐ में मतलव हमेशा बुक्कां पढ़दी गै रौह्न्नी आं कोई ना कोई बुक जेह्ड़ी पढ़दे रौह्नें बुक्कां पढ़ना अच्छा रौंह्दा जियां बंदा बुकां पढ़दा रवै ते उसी जेह्का नॉलेज नमां किश ना किश सिक्खनें गी जेह्का जरूर मिलदा ऐ प्रेम चन्द दी बुक्क पढ़नी आं में प्रेम चन्द दे उपन्यास पढ़ने गोदान होइयै इनेगी पढ़ना बड़ा अच्छा लगदा मतलव बड़ा मजा औंदा अगर अस प्रेम चन्द दी गल्ल करचै प्रेम चन्द जिनें कठिनाईयें कन्नै उनें अपना जीवन बताए दा जियां बेही रुट्टी खाइयै ओह् जंदे हे ते छाही कन्नै जिसलै ओह् चने खंदे हे ते उंदी कठिनाइयें दे बारे च अस पढ़ने आं तां असेंगी पता चलदा ऐ कि किन्नियां कठिनाइयां औंदियां न जीवन बिच्च चे मतलव किन्नियें कठिनाइयें कन्नै ओह् रौंह्दे हे ते जिसलै अस उनेंगी पढ़ने आं ते ओह् उनेंगी पढ़ने दे बाद असेंगी बड़ी प्रेरणा थ्होंदी कि असें बी इस हिसाबे दा अग्गैं पढ़ना चाही दा टी वी शो दी गल्ल करचै तां टी बी शो जेह्का साढ़े घर सारे लोग टी बी दिक्खदे फिल्मां बी दिखदे फिल्मां दिक्खनियां बी शैल लगदियां कि जेह्की फिल्म होई चोरी चोरी चुपके चुपके जेह्की फिल्म होई एह् बड़ा शैल फिल्म लगदी बड़ियां शैल फिल्मां दिक्खने आं होर बी बड़ियां फिल्मां हिन्दी फिल्मां होइयां ते हिन्दी फिल्मां बड़ियां शैल फिल्मां होंदियां जेह्कियां असेंगी मतलव जेह्का साढ़े घरे दा सारा टब्बर बेहियै दिखदा लेकिन इक चीज जोद्दा अकबर जेह्का इक ड्रामा ऐ ओह् ओंदा शाम्मी ते उसी दिक्खने गी सारा टब्बर ओह् केह् करदा शाम्मी जल्दी रुट्टी काही ओड़दा रुट्टी खाइयै सारे बंदे असैं बेह्ल्ले होइयै जरूर ओह् जेह्का टी वी जेह्का प्रोग्राम औंदा उसी जेह्का असें जरूर दिक्खना ते ओह्दे बिच्च केह् आखदे इक क्हानी ते इक मुगलें दा उऐ ते उस बिच्च क्हानी जेह्की दसदे टीवी ड्रामा बनााइयै दसदे अकवर होंदा नोहाड़ियां रानियां होंदियां बोगमां जेह्नेंगी आखदे बड़ियां इक जोधा बेगम होंदी इक रकेईया बेगम होंदी होर बी बड़ियां बेगमां होंदियां उंदे बिच्च अपने बिच्च गल्लां जेह्कियां चलदियां रौंह्दियां महांमंगा होंदी जेह्की उंदे बिच्च चाल्लां चलने आह्ली इयां गंदा ड्रामा साढ़े घर सारें गी गै शैल लगदा सारे शाम्मी बेल्लै बेहियै दिक्खने आं किट्ठे होइयै शाम्मी बी दिक्खने आं फ्ही दिने बापस दसदे फ्ही दिक्खने आं ते जियां ओह् केह् आखदे ओह् जेह्का टी बी असेंगी दिक्खना बड़ा शैल लगदा ते हून जेह्का नमां ड्रामा आए दा तेरी मेरी डोरियां उसी दिक्खने आं ओह् दिक्खना बड़ा सैल लगदा फ्ही में उसी में मतलव हर रोज दिक्खनी आं अज्ज केह् हो अज्ज कोह् होआ ते इस बेल्लै ओह् चला दा ऐ साईबा ऐ ओह्दे बिच्च अंगत ऐ ते ओह् ऐ सैहर ऐ ते ओह् साईवा जेह्की ऐ हून गेदी उठी घर छोड़ियै होस्टल बिच्च रवा दी ते अंगत ओह्दे कन्नै नराज होई दा ते ओह् दमैं इतक दुए कन्नै लड़ाई करा दे ते में ओह् ड्रामा बड़ा दिक्खनी आं ते मिगी बड़ा सैल लगदा ओह् ड्रामा होर बी बड़े ड्रामे ऐं जेह्के मिगी शैल लगदे दिखदी रौह्नी आं इनें ड्रामें गी अऊं ते साढ़े घर जेह्का जोधा अकबर दा ड्रामा ऐ उसी बड़ा दिखदे अस साढ़े घऱे आह्ले बड़ा दिखदे होर बी जेह्ड़े कुंडली बागे होइया कुम कुम भाग्य होइया एह् दो ड्रामे बी हैन जेह्के साढ़े घरे आह्ले दिखदे गै रौंह्दे हर बेल्लै जेह्के अस भला बुज्झने आं जिनें गी अस दिक्खने आं अस